मधुबनी मे परिवहन के मुख्य विकल्प सड़क अछि आओर सामान्य वर्ग के लेल सस्ता विकल्प ट्रैन अछि आओर बस सेहो अछि मुदा दुनू के जे छै अ कॉम्बिनेशन ठीक नहि छै चुकी सरकार जतेक यात्री छै ओहि हिसाब सॅं मधुबनी सॅं बस नहि अछि की एक जगह सॅं दोसर जगह आबि सकैथ या जा सकैथ जा सकै छथि आ ट्रेनों ओतेक नहि अछि जे समय समय पर की अहाँ के लोक यात्रा कऽ सकए अगर ट्रैन के यात्रा के करबाक अछि त अहाँ के एते कम ट्रैन छै की अहाँ के घंटो इन्तजार करय परै छै जाहिसॅं टाइम के ह्रास होइ छै समय के ह्रास होइ छै आओर बस ओतेक नहि छै सरकारी बस जे लोक के सुविधा भेट सकै की कम कम पाई मे जे छै से सरकारी यात्रा कऽ सकै छथि